हाँ जी मैम मैं सिवाजी नगर से बोल रहा हूँ बताइए जी दिल्ली में घूमना दिल्ली में कहाँ घूम दिल्ली में कहाँ घूमना है

तो वहाँ का क्या है जैसे कि अभी तो हम लोग दस जगह घुमाए हैं कई लोगों को और आप मतलब कि मतलब कि पैसा खाना पीना सब का ख़ाली घूमने का बाद में मतलब ख़ाली घूमना ही कि खाना पीना सब रहेगा उसी में खाने खाने का मलतब एक दम हम्म हम्म हम्म अभी तो बताया है ना बीस पच्चीस हज़ार लगेगा आपका कहाँ नहीं हो पा रहा है ना थोड़ा तो सब व्यवस्था वी आई पी होटल रहेगी वी आई पी जगह रहेगी आपको पूरे साधन दिए जाएंगे सब होटल का खाना पीना रहेगा सब आपका बढ़िया खाना जो खाएंगे आप बढ़िया गाड़ी से घुमाया जाएगा आपको आप जाओ हम आ जाएँगे आपके पास गाड़ी है भेज दिया जाएगा बढ़िया गाड़ी में बैठ जाओ आप जहाँ जहाँ कहेंगी वहाँ आपको घुमाया जाएगा हाँ हाँ हाँ हमको कल सही तो बता रहे हैं कितना कम कर देंगे मान लो हज़ार दो हज़ार कम हो सकता है और क्या हमारे पास जो हमारा हमारी जो सुविधा है हम आपको वी आई पी बढ़िया सुविधा देंगे

कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा

जगह तो बहुत है जैसे चिड़ियाघर हो गया और संग संग संगम हो गया संगम है वहाँ पर घूम दिया जाएगा आपको